بچپن میں جب مدرسے سے چھٹّی ملتی تو کئی سارے دوستوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے جنگل کا رخ کر لیتے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ لگاتے اور کئی مرتبہ لڑکھڑا کر گر بھی جاتے کچھ پیروں میں الجھ جاتا تب گر جاتے تو ایسے میں چوٹ بھی لگی ہے اور اس چوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک دوست کوئی گھاس لاتا اسے اپنی زبان سے جبڑوں سے چباتا چبا کر جہاں ہمیں چوٹ لگی ہوتی ہے زخم پر لگا دیتا اور وہ ہمارا اس بات پر ایمان رہتا کہ وہ گھر تک جاتے تو ٹھیک ہو جائے گا اور ہم اس چوٹ کو چھپا لیتے تھے کہیں امّی کو پتہ نہ چل جائے اور چوٹ لگنے کا سبب یہ ہوتا کہ ہماری اوپر سے پٹائی ہوتی تھی اس ڈر سے ہم اس چوٹ کو چھپا لیا کرتے تھے